ہمارے بہار میں کوئی بھی لوگ بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں گھومنے کے لیے گھومنے کی جگہ بہت ساری ہے جیسے بہت ساری جگہ ہے ندی ہے پارک ہے ہر سہرسہ وغیرہ بہت ساری جگہ پہ گھومنے جا سکتے ہے پٹنہ میں جیسے چڑیا گھر اور بھی ساری چیز ہے مطلب ہمارے یہاں مستی کرنے کے لیے بہت ساری چیز ہے اور گھومنے کے لیے بہت ساری چیز جیسے کھیت میں بھی جا سکتے ہیں گھومنے کے لیے اور اور پارک ہے ندی ہے اور بھی بہت ساری جگہ ہے جہاں گھوم گھومنے میں بہت ساری مزہ آتے ہیں ہم سب کو اور بہت سارے لوگ گھومنے بھی آتے ہیں ہمارے گاؤں میں اور ہمارے بہار راجیہ میں اور بہت مستی کرتے ہیں ہم سب بہت مزہ آتا ہے سب کے ساتھ گھومنے میں اور بہت ساری جگہ پر گھومنے کے لیے جانے میں اور بہت مزہ آتا بہت لوگ ہمارے گاؤں میں آتے ہیں کبھی سہرسا تو بہت ساری جگہ گھومنے جاتے ہیں بختیار پور میلہ میں جیسے گھومنے جاتے ہیں اور ساری جگہ ہے جہاں گھومنے جاتے ہیں بھائی بہن سب کے ساتھ جاتے ہیں کبھی آں ابو اور کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں